उनतीस दस दो हजार छः चार दो दो हजार चौबीस चार तीन दो हज़ार तेईस दो दो दो हज़ार बाईस एक दो दो हज़ार तीन